میں آج سے لگ بھگ دو سال پہلے اپنا گھر بنوا رہا تھا اور میرے گھر میں جب کام چل رہا تھا تب ہمارے پاس پیسے کی بہت کمی تھی تو ہمارے کچھ جاننے میں یا ریلیشن میں بھائی لگتے تھے ان سے ہم نے رابطہ کیا اور ان سے اپنی پریشانیاں شیئر کیں تو انہوں نے ہماری ہیلپ کی انہوں نے کچھ پیسے ہمیں دیے کام بڑھانے کے لیے تو ان کے پیسے سے ہم سامان مٹیریل وغیرہ خرید لاتے تھے اور ایک مزدور کر لیا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ لگے رہتے تھے لیبری کرتے تھے اور ہارڈ ورڈ ہارڈ ورک کیا کرتے تھے اور دن رات ہم اس میں محنت کرتے تھے اور بہت سارے چیلنجز کو فیس کرتے تھے اس دوران ہم نے فیس کیا